म्हज्या आयुश्यातल्यो पांच तारखो ज्यो म्हज्या खातीर खूब म्हत्वाच्यो आसा उमेदीच्यो आसा पयली तारीक जावन आसा म्हजी जल्म तारीक पांच फेब्रेर एकोणिशें चवऱ्यात्तर ज्या दिसा हांव ह्या धर्तरेर जन्माक येयलो दुसरी तारीक आसा पांच मे एकोणिशें त्र्यांयशीं हो म्हज्या घरतकान्नीचो जल्म दीस ज्या दिसा घरकान्नीचो जल्म जालो तिसरी तारीख जावन आसा अकरा मार्च दोन हजार धा ज्या दिसा म्हज्या चल्याचो जल्म हे धर्तरेचेर जालो चवथी तारीख जावन आसा एकोणीस अक्टोबर दोन हजार सतरा हो दीस जावन आसा म्हज्या चलये चलयेच्या जल्म दिसाचो पांचवी तारीख जावन आसा पांच ऑक्टोबर दोन हजार बारा ह्या दिसा म्हज्या कुल देवीच्या देवळाची प्रतिश्ठापना जाली आनी खूब दबाज्यांत हो कार्यक्रम जालो आनी हो म्हज्या आयुश्यातलो एक उमेदीचो आनी याद उरपा खातो सारको खीण